हँ बौआ केहन केहन समय छै केहन अथी छै केहन लोकसब छै आबके देखऽ पहला जमाना केहन रहैत अखनके केहन छै जमाना पहिलेके लोक रहै केहन बेटी धी सब कतेक रहे जातल अथी रहै आबके तऽ देखैत छहक पढ़ऽ लगलैया जेहन जेहन हँ जेहन जेहन करैत छै तेहन होइत छै आबके पहिले जमानामे सामा चकेवा सबके गीत होइत छलैया सामा चकेवाके गीत गेलक झिझिया कयलक एते देखऽमे लगे छलै हँ सामा चकेवा झिझिआ आब देखैत छहक आब कोनो कोनो चीजके अथी नहि होइत छै आब पढ़ऽ लिखऽ लागल सब अपन हँसी मजाक कयलक अथी कयलक कोनो बातके ध्यान नहि देलक आब लड़का लड़की सब एकदम अथी भऽ गेल हँ बुझलहुँ हँ पहिने ई छलै हँ एतेक हँ भोजपुरी गीत पर अखन जहाँ जा कोनो फंक्शनमे जा कोनो भोजपुरी गीत लगा देतहुँ हँ पहला लोक सबके खराब लगैत छै पहिला लोक हँ पहिला लोकके खराब लागल आ अखनिके लोककेँ सुनऽमे बड़ा इंट्रेस्ट लागल हँ हँ हँ पहिने हमरा अपना सबकेँ समयमे कते सुंदर गीत गबैत छलहुँ हँ हमसब जात पीसैत छलहुँ हँ लगनी गबैत छलहुँ हँ झिझिआ बाली आयल राति कऽ तेल देलहुँ झिझिया खेलायल अँगनामे भरि भरि अँगना लोक बैस कऽ लड़की सब सङ्गे सामा खेलेलहुँ सामा चकेवा खेलेलहुँ चुगलाके गारि देलहुँ सामाके औरदा भायके बढ़ेलहुँ एतेक सुंदर से सब करैत छलहुँ से सब आब चलि गेल आब भोजपुरी गीत पर कैसेट बनि गेल कैसेट लगा देलक एकदम गन्दा गन्दा गारि गन्दा गन्दा बात कहैया माय बहिन बैसल अइ माय पितियाइन बैसल अइ ओकर कोनो लाज नहि कोनो ख्याल नहि पहिने छलैया हँ पहिने सब बड़का जेठका सब देखैत छलैया तकैत छलैया ई बड़का कोन अइ हमरा से नमहर कोन अइ ओकरा लोक इज्जत करब ओकरा लग बढ़िआँ से रहब आब कोनो ख्याले नहि छै बड़का जेठकाके कोइ ख्याल नहि बड़का जेठका बैसल अइ ओहिठाम दऽ के गेलहुँ ससुर भैसुर यऽ केकरो माथ पर साड़ी नहि धयलहुँ ओहिठमा उठेलहुँ ओहिठमा चलि गेलहुँ गाँव घरमे निकलि गेलहुँ बेटी पूतोहू आब एतेक अथी भऽ गेलैया हँ आब ओकर कोनो अथी नहि यऽ आब अपन सब अपन घूमैया फिरैया कोनो लिहाज नहि लिहाज नहि कोनो बात नहि कयलक